असां जे भारत देश में एतिरा केतिरा ई मनोरंजन कार्यक्रम कयां वेंदा आहिनि जिन में अलॻि अलॻि डांसू नाटक नाविल कहाणियूं ऐं फिल्मूं ठहिवंदियूं आहिनि जीअं त कोॾी डांस बंजारा डांस लावणी कोली डांस जेके आहिनि उहे मछवारा कंदा आहिनि ऐं पोवाड़ी डांस जेके आहिनि बंजारा माण्हू कंदा आहिनि मरेठा लावणी कंदा आहिनि पंहिंजे ॾिण वार ते हिते हिन्दी मराठी सिंधी बंगाली हर भाषाउनि में फिल्मू ठहवंदियूं आहिनि हिते केतिरा ही हंसी मजाक जा प्रोग्राम बि आहिनि जीअं त कपिल शर्मा शो जेको पंहिंजे ॻाल्हाइण जे तरीक़े सां माण्हुनि खें खिलाए थो ऐं हिते केतिरा ई सिनेमा घर बि आहिनि जेके जिते हर हफ़्ते जुमे जुमे ते नई फिल्म लॻंदी आहे